पंहिंजे सिंधियुनि में जुदा जुदा क़िस्म जा सुठा सुठा ऐं स्वादिष्ट ताम ठहंदा आहिनि ई ताम ठाहिण ॾुखिया आहिनि हिक माए जो सीरो ॿियों सिंधी ख़ोराक ई ॿ ताम अॼु ॾींहं ताईं मां ठाहिया कोन आहिनि जेके ठाहिण में ॾुखिया आहिनि इन्हनि खे ठाहिण जी रीत तमामु घणी ॾुखे क़िस्म जी आहे जंहिंजे करे इहे ॿई ताम अॼु ॾींहं ताईं मां ठाहिण ठाहे न सघी आहियां मां इहे ताम सिखण जी कोशिश कंदी आहियां उन्हनि जे अंदरि तमामु घणे क़िस्म जूं जुदियूं जुदियूंं शयूं पवंदियूं आहिनि उन्हनि शयुनि खे जेके गॾिजी गॾिजण जी रीत ॾाढी ॾुखे क़िस्म जी आहे उन्हनि में अटो भुञण खां वठी खंडु जी चासणी ठाहिण ताईं ॾाढो वक़्तु लॻंदो आहे इन्हनि में ॿियों भाॻ मिलायो वेंदो आहे ॿियों बि अहिड़ो सिंधी ताम ॿियां बि अहिड़ा सिंधी ताम आहिनि जेके हिननि ॿिन्हिनि तामनि खां ॾुखिया घटि आहिनि पर उहे ठाहिण जी बि मां कोशिश कंदी रहंदी आहियां जीअं के सीरो तांहिरी चूरी लायूं वग़ैरह ठाहिण जी कोशिश मां कंदी रहंदी आहियां इहे ठाहिण बि थोड़ियूं ॾुखियूं लॻंदियूं आहिनि पर कोशिश हमेशह जारी रखणु खपे जय झूलेलाल